میرے شہر میں کئی سارے آرٹس کے لئے کئی سارے ادارے ہے اِن میں سے کئی ادارے سرکاری اور کئی پرائیویٹ ہے سرکاری ادارے اداروں میں یہ ہفتے واری ایک فِری ٹریننگ سیشن لیا جاتا ہے جس میں عورتوں کو اسٹِچنگ کوکِنگ بیکنگ یہ یہ سب چھوٹے موٹے کورس سکھائے جاتے ہے اِن کورس کو سیکھنے کے کی وجہ سے عورتیں فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتی ہے میرے گھر کے نزدیک کئی سارے ڈانس اکیڈمی ہیں اِن اکیڈمی میں ٹریڈیشنل فری اسٹائل اور اور ایوے ایونٹ ایونٹ ایونٹ کوریوگرافی سکھائی جاتی ہے ٹریڈیشنل کتھک کتھک کلی بھرت ناٹیم یہ سبھی کے نرتیہ نرتیہ اگزامز بھی ہوتے ہیں یہ ٹریننگ سیشنز کئی کئی بار جنماشٹمی کے دِن یا ہندو ہندو تہواروں کے دِن جیسے دیوالی دیوالی جنماشٹمی جنماشٹمی میں گربہ گربہ ٹریننگ سیشن اور گربہ ٹریننگ سیشن اور ڈانڈیا کلاسز بھی لے لیتے ہیں فِری اسٹائل میں ہر ہفتے نئے لوگ نئے کوریوگرافرز آ کر ایک ورک شاپ لیتے ہیں